علی گڑھ ضلعے میں اہم ثقافتی اور سماجی روایات بہت سارے ہیں یہاں پر ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسلمان سلام کرتے ہیں ہندو ایک دوسرے کو دیکھ کر نمستے کرتے ہیں اور کسی کے بھی مذہب کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا یہاں سب لوگ بہت اچھے سے اور خوشی کے ساتھ رہتے ہیں یہاں بہت سارے رواج ہیں جیسے کہ ہم عید پر کُرتے پہنتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں عورتیں شلوار قمیص ساڑی یہ ساری چیزیں پہنتی ہیں اور یہاں ہم ہر کوئی اپنا مذہب بہت دھوم دھام سے مناتا ہے ہر چیز ہر سارے مذہب کو بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے